السلام علیکم جی میری بات کسٹمر سروس ہو رہی ہے جی جی ہاں ٹھیک ہے کہنا یہ ہے کہ میں نے ابھی ایک آنلائن وائرلیس ہیڈ فون آڈر کیا تھا ہاں آڈر کیا تھا آڈر ہو چکا ہے تو اس کا رنگ جو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اچھ اچھا جی میں چاہتا ہوں کہ اس کا رنگ کے بارے میں اس کا رنگ بدل دیا جائے جی اس کے لیے میں نے ای میل آئی ڈی ای میل بھی کیا تھا جی تو آپ کے پاس تو کون کون سے رنگ ہیں جی یہ تمام رنگ آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے اگر میں رنگ بدلنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا آڈر کرنا ہوگا یا اسی میں ایڈٹ ایڈٹ کرنا ہوگا اچھا جی ٹھیک ہے اچھا آپ کے خیال سے یہ رنگ کیسا رہے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ایکسچینج کر دیا جائے تو ٹھیک ہے اچھا اچھا تو آنے دی دیا جائے اسے اسے ٹھیک سے پسند آئے گا تو میں رکھ لوں گا تو میں اسے ایکچینج کر دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ